हम फिलिम बनाबै छी जी मुम्बइ दिल्ली हूँ मैथिली फिल्म मैथिली फिल्म हँ

हँ अहुँ देखब तऽ बहुते अच्छा लागत हमसब फिलिम बनाबै छियै बहुते अच्छा से अब हमसब अभी हमसब सीरियल बनाए रहल छियै सीरियल देखब त एकदम पारिवारिक बहुते अच्छा लागत टी भी पर सात से आठ राति के

जी हँ पारिवारिक जी फिलिम बनाबए मे खर्चा आठ नओ लाख गायक सब

अभी परिवार